دوڑنا تو شریر کا فائدہ کارک ہے اس کے بعد صبح کا بھی دوڑا جاتا ہے اس کے بعد ایکسرسائج کیا جاتا ہے بدن میں کوئی پرکار کا ٹریبول ہوتا ہے دوڑنے سے ہو ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے جیسے گھٹنا کا درد ہوا یا کہ بلڈ سر سرکوویسن ہوا تو وہ چیز سب دوڑنے سے فائدہ کارک ہے دوڑنے سے بہت سارے فائدہ کارک ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیج والے بھی دوڑا کرتے ہیں اور انیتھا کوئی بھی بیماری بیمار کے لوگ ہیں بیماری سے تراس ہیں تراہیمم ہیں وہ دوڑنے سے اس کا شریر سوستھ رہا کرتے ہیں ہم لوگ برابر صبح کو ٹہلتے پھرتے گھومتے ہیں دوڑتے ہیں ایکسرسائج کرتے ہیں تاکہ شریر میں کوئی طرح کا ٹربل نہیں ہو جس کے کارن ہم لوگ صبح اٹھ کے پہلے سب سے پہلے دوڑنا شروع کرتے ہیں ایک کلو میٹر ہاپھ کلو میٹر جو جتنا دوڑ سکے دھیمی چال میں تیز رفتار میں دوڑنے سے شریر کو فائدہ کارک ہوتا ہے اور صبح کو بھی اس کے بعد دوڑ کے جم کرتے ہیں جم کرنے سے بھی شریر میں راحت ہوتا ہے اور نس میں کوئی ٹریبول ہے دوڑنے سے وہ نس بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کسی پرکار کا بیماری دوڑنے سے ٹھیک ہونے کی سمبھاونا ہوتا ہے جیسے دوڑ کود پھاند گولا پھیکنا یہ سب جو ہے اور فائدہ کارک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ صبح کو دوڑتے ہیں ٹہلتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور سارے ویایام کرتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں شریر میں تازگی رہتا ہے